हांवें म्हज्या फ्रेंडाक गुलाबाचें झाड लायताना हॅल्प केल्ली सो तेन्ना ताका हांवें सांगले की झाड रोयता तेन्ना आमी अश्या जाग्याचेर रोवपाक जाय ज्या जाग्याचेर सनलाइट डायरेक्ट झाडाक मेळटली सो डॅट ते ग्रो जावपाक हॅल्प जातली आनी सदांच डेयली अशें उदक घालत रावपाक जाय साजचे ना जाल्यार एक तर सकाळचें